تلنگانہ میں کھیلوں سے متعلق اور جوئے سے مسئلے کے روک تھام کے لیے جرائم پولیس محکمۂ پولیس اس پر نظر رکھتی ہے اور کھیلوں کے درمیان ہر چیز پر نظر ہوتی ہے جیسے فون کال پر یہ بھی نظر رہتی ہے یہ سب سٹے بازی اور جوا ہوتا ہے جو کہ یہ قانوناً جرم ہے اس کی سزا بھی ہے یہ حرام کام ہے